की अजय जी हेलो की हाल चाल हँ अपनो ठीके हाल चाल छै बहुत बढ़िआँ छै की कऽ रहल छी

तऽ बेरोजगारी है बेरोजगारी दूर केना हेतै से एकर जोगाड़ हमर सरकार लग लगेबे करथिन की लगेथिन तहने ने बेरोजगारी दूर हेतै तऽ पढ़ाइ लिखाइ जे करैत छियै ओहिमे कमी नहि ने करैत छियै

सरकार की करतै सरकार सरकार तऽ नौकरी छैहे नहि जे सरकार देतै लेकिन चलू हम अहाँ जे छै से प्रयासमे लागल रहू प्रयास मे लागल रहबै तहने जे छै से मतलब सरकारके नजर खोलऽ के बात छै जे एतेक एतेक बेरोजगारी छै एतेक लोक पढ़िओके जे छै से मतलब की कहैत छै नौकरी रहैत छै एके हजार लेकिन ओहिठमा विद्यार्थी रहैत छै एक एक करोड़ दश दश लाख पन्द्रह पन्द्रह लाख तऽ ओहिमे नौकरी तऽ सबके नहि भेट सकैत छै ओहिमे जे चुनिन्दा जे रैङ्क पर रहतै तेकरे नौकरी भेंट सकैत य छै बेरोजगारी तऽ छै लेकिन ई बेरोजगारी जे दूर होयबाके चाही एहिके लेल

पढ़ाइ ढङ्गसँ चलि रहल छै

अच्छा हमहुँ सब तऽ राति राति भर जे छै से पढ़ैत छी नौकरी पाबऽ के लेल सारा राति पढ़ैत रहैत छी एहिके जे छै से नौकरी पाबऽ के लेल जे छै से मतलब की कहैत य छै प्रयासमे तऽ लागल छी लेकिन आब नौकरी यदि होए पद खाली होए तखने जे छै से हमरा अहाँकेँ नौकरी भेटत सरकारके विचार करबाके चाही सरकार जे नहि विचार कऽ रहल छथिन ओ हुनकर जे छै से गलती छनि लेकिन जे सरकार छथि हुनको एहि चीजके बारेमे सोचऽके चाही जे हूँ हूँ बेरोजगारी हमर सबके हँ हमर सबके समस्या बेरोजगारी अइ लेकिन ई बेरोजगारी हँ हूँ हूँ हूँ हँ पढ़ाइके साथ साथ कोनो कोनो छोट मोट जॉबो होबऽ के चाही जे पढ़ाइके खर्चा ओहन घरसँ तऽ छी नहि जे हमसब जे छै से मतलब की कहैत छै बाबू जीके पैसा बैंकमे अइ आ ओहिमेसँ निकालि निकालिके पढू आ लिखू पढ़ाइओमे तऽ बहुतसँ बहुत जादा पैसा लगैत छै आइ टी आइ करऽ के अइ तऽ दश लाख बीस लाख रूपैआ हूँ हूँ

हँ इएह सब टाइपके छै बात अब की करबै जे बेरोजगारीके समस्या छै ई बेरोजगारीके समस्या जहन दूर हेतै तखने जे छै से मतलब ठीक छै